بڑھتے ہوئے ماحولیات مسائل کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے ہندوستان میں بھی ماحولیات مسائل فضا اور پانی کی آلودگی ہے اور اس میں جنگلاتی پہاڑی کھیت سمندر کا تحفظ بھی شامل ہے ماحولیاتی مسائل میں درپیش چیزیں بہت سی ہیں جیسے ضائع شدہ پانی کا بندوبست ایسے جانوروں کا تحفظ جن کی بقا کو خطرہ درپیش ہے فضائی اور آبی کثافت پر قابو پانا اور قدرتی وسائل کی بڑھتی ہوئی مانگ ہے اور ایک سال کے اندر موسم میں بہت سی تبدیلی کی ہے جیسے گرمی بارش سردی اپنے وقت پر نہ آنا یہ سب تبدیلیاں نظر آتی ہے